हम टंकीके काम करै छियै गाम सॅं गाम गाम सॅं मज़दूर ढूँढै छियै मज़दूर के लए जाइ छियै तकर बाद टंकी बनाबै छियै तऽ टंकी आ मज़दूर के सैलरी दै छियै बारह हज़ार चौदह हजार एन मज़दूर के रहै छै मिस्त्री के बीस हजार रहै छै जे जेहन काम करै छै ओकरा तेहन सैलरी रहै छै तऽ इएहमे टंकी बनाबै छियै एगो टंकीमे मतलब पाँच महिना लागि जाइ छै टंकी कंप्लीट होइमे ओहिमे पानि भरि के दै लए परै छै टंकीमे टंकी बनय के बाद तेकर बाद सब मज़दूर सब घर आबै छै आओर इएह सब होइ छै आओर हमरा आओर भी काम रहै छै जेनाकि भए गेलैयश मधुमक्खी पालन भए गेलै मधुमक्खी पालनमे करय की परै छै खेती आरमे दस बीस टा डब्बा लाबय परै छै डब्बामे छाता लगबै परय छै तकर बाद छातामे मधुमक्खी आबै छै आ मधुमक्खी ओहि पर वास करै छै तऽ मौध दै छै तऽ वएह मौध बेच कऽ बढ़िऑं फ़ायदा होइ छै बढ़िऑं मतलब बचत होइ छै वएहसॅं हमर घर परिवार चलै छै घर परिवार वएहसॅं चलै छै आ मौधो बड़ी टेस्टी रहै छै लोक सब कहलक की मस्त मौध छै इहो भए गेलै ओ बढ़िऑं सॅं बिजनेस भए गेलै मधुमक्खीके आओर एगो बिजनेस होइ छै तऽ मुर्ग़ा पालन होइ छै मुर्ग़ा पालनमे बड़का गो घर बनाबै परै छै घरमे बढ़िऑंसॅं सब चीज़मे ढक्कन उक्कन लगबय परै छै तब मुर्ग़ा लाबै छै बाहर सॅं मुर्ग़ा लाबै छै तऽ तीन दिन राखै छै ओकरा छायामे राखिके तेकर बाद सबके टीका लगबै छै सूइ लगबै छै सूइ लगबै के बाद पाँच छओ दिन के बाद ओ मुर्गी बड़ा भए जाइ छै बड़ा होइ के बाद ओकरा धूप सॅं बचाबल जाइ छै गरमीसॅं बचाओल जाइ छै गरमी ओकरा लागय छै तऽ ओ मरि जाइ छै तैं के लिए ओकरा बचाओल जाइ छै आओर तेकर बाद मुर्ग़ा बड़ा भैए जाइ छै तऽ इएह सब होइ छै पालन होइ छै मधुमक्खी के मुर्गी के आओर